आसामनि देहा फाहामथाइ होग्राफोरनि थासारिनि फारसे बुंनो थाङोब्ला दुखु नांथाव होनजागोन मानो होनब्ला दिनै आसामाव जेसेबां मोजां मोजां देहा फाहामसालि ओंखाराखै मानो एबा फाहामथाय होग्रा ओंखाराखै मानो आंनि नोजोराव बांसिनानो माने फालांगिनि गोसो लानानै मावनायखो नुनो मोनो सासे देहा फाहामग्रा गोसोनि बेबायदि फाहामहोग्रा फाहामथाय होग्रा अनजिमाया जोबोद खम होनजागोन जायनि थाखै सासे बेमारिखो लाङोब्ला देहाफाहामसालिफ्राव लाङोब्ला हस्पिटालाव लाङोब्ला बिसोरो नांगौ बादि माबाखौ मोना सुबिदाखौ मोना बिदि आर बिदिनो क्लिनिकफोराबो बिदिनो हरफोरावबो नार्सफोरनि बिदि आंखालफोर मोनदों नायि आरो मुलिफोरखोबो बिदि फाहामथाइनि फाहामथाइ सालिनिफ्राय मोन्नो हानायाबो जोबोर गोब्राब होन्नानै खोनानो मोनो बिदिनो जोंनि अदालगुरि जिल्लानि सिङावबो गोबां फाहामसालि दङ देहा फाहामसालि बेफ्रावबो देहा फाहामग्रा बा फाहामथाइ होग्रानि अनजिमाया जोबोद खम नांगौ बायदि गैया बेबायदि जाहोनाव जोंनि बे अदालगुरि जिल्लानि बा जोंनि ओनसोलनि गासै दिगनि रायजो राजाफ्रा जोबोर असुबिदायाव गोलैयो जायनि थाखाय सेरियास बेमार जायोब्ला बेफोर गोजान गोजान जायगायाव रेफार खालाम हरनांगौ जायो आरो जायनि थाखाय माने आसामनि बायजोआवबो लांनो गोनां जायो देहा फाहामग्रा मोजां गोयैनि थाखै बिफोरनो माखासे जोंनि गेजेराव थासारि जाना फैदो देहा फाहामनायनि फारसे देहा फाहामग्रायानो फाहामसालियानो जुदि बिदियाव अथासारिब्ला जों माने मानसि हारिया बोरैहाय मोजाङै संसार खुंनो हागोन बे सोन्नो गोनां जानानै फैदों बा बोरै सोलिनो हागोन बि सान्नो गोनां जाना फैदों बेखानि देहा फाहामग्रा बा फाहामथाइ सालिनि फाहामहोग्रा फाहामथाइ होग्रा बा नार्स बेफोरो थोजासे जानांगोन आरो मुलिफ्राबो थोजासे मोनफैनाय जानांगोन बेबादि रेदिअ' खर्सा जायोब्ला जोङो जोंनिया आसामनि देहा फाहामसालिनि फारसे जों गोसो मोगाबनाय मोनगोन दा आं बिखो सानो आसामनि देहा फाहामसालिनि फारसे देहा फाहामथाइ होग्राफोरनि थासारिया जोबोद माने दुखु नांथाव आर बे बेफोरबादि देहा फाहामथाइ होग्रानि फारसे बे गोसोखो गोजान खालामब्ला मोजां मोनो सानो